आंनि मुङा सपना आं उन्दैनिफ्रायनो तितागुरि स्कुलाव फरायोमोन आंहा फरायनायाव जोबोद गोसो दंमोन ओमफ्राय आङो इंलिसफोरखौ अंक'फोरखौ आं बारा हायामोन थेवबाबो आं फरायनायाव आवगायनो लुबैदोंमोन नाथाय आंहा न'खरनि कन्डिशननि थाखाय बारा फरायनायाव आवगायनो हायाखै सावगारिफोरखौ आं बेराद मोजां आखिनो गोसो दंमोन आरो सावगारिफोराव आं बेराद हायोमोन आरो मोसानाय मुसुरनायखौ आं बेराद मोजां मोनोमोन बेनिखायनो आंनि फरायनाया माखासे कन्डिशननि थाखाय माने माबानानै थादों ब्ल'क जादों आं क्लास नाइनसिमल' फरायनो हादों आरो दिनै क्लास नाइनसिमल' फरायनो हानायनि थाखाय आं सि आइ टि आव माने सिकिउरिति ज'बखौनो मावनांदों आंहा ज'ब मावनो आरो साख्रि आरो फैसा खामायनो बेराद गोसो दंमोन युग्ग' दंमोन माबेआव खामायनानै आङो बेसेबां मासाव आंहा मान्थलि हाबनाय फैगोन बोरै आं सोलिलांगोन बेखौ आंनाव साननाय दंमोन ओंखायनो आङो नाजानानै आं दिनै नैबे सि आइ टि आव आं सिकिउरिटि साख्रिखौ मोननाय जादों मावनाय जादों दिनैसिम आङो मावजेननायनिफ्राय लानानै दस बोसोर जाबाय जोंनि खामानिया बारा इसेबां मानि हेभि नङा गार्ल्स हस्टेलाव दिउटि गोलैयो आरो बे गार्ल्सफोरखौ जोङो नायनांगौ थांलाय फैलाय सोर ओंखारदों सोर ओंखारा बिसोरखौ एन्ट्रि खालाम नांगौ आरो बबेथिं मा जादों बेफोरखौ खेयाल लानानै नायनांगौ सानसेआव जोंना आद घन्टा दिउटि जायो आद घन्टा दिउटि जाखांनानै आरो नाइतबो गोग्लैयो नाइतबा सब्बिस घन्टा गोलैयो दा जोङो बेथनखौ सल्ल' हाजार बिदिनो मोनो आरो बभिस्व'तआव आङो जोबोद जेनेबा खुसियै थानो लुगैयो मालायखौबो खुसियै थाजानो लुगैयो मिलि जुलि गासैबो लोगोजोंनो थानो लुगैयो नाथाय आंखौ लोगोफोरा बेराद मेगन सानाय दङ नाथाय आंनाव जेबो गैजा रोङा बेनिखायनो आङो गासैबो लोगोफोरखौ सानो मिलि जुलि अनलायनानै थानांगौ होननानै जोङो उन्दैनिफ्रायनो खस्त' जाबोबाय आगान सुरबोबाय आरो सुरलांबाय थागो न जे खामानिखौ आं मावनो लादों बे खामानियाव आं मोजांङै मोजां रेकर्ड लायालासिनो मावलांबाय थागोन आरो बयजोंबो मिलायनानै बयजोंबो थानानै जों गोसो गोजोन खुसियै मावलांगोन खौसेयैनो आरो बयखौबो बिदिनो मावलांजानो लुगैयो आङो गोसो खुसियै आंहा जोबोद साननाय दं माने बोरै मानसिजों मा रायज्लायबा मा बायदि गाज्रि मोनजागोन बा मोजां मोनजागोन बेफोर बायदिनि थाखाय साननांगौ जायो आरो आङो भबिस्व'तआव बिदि मावनानै आङो रेकर्ड लानो लुगैयादि मोजां मोजां मावलांनो लुगैयो समाजनि थाखायबो मावनो लुगैयोमोन आङो अनेक दा नाथाय आं समाजाव आं ओंखारफादोंमोन गेजेराव आङो नाथाय आङो दा बे ज'बाव हाबनायनि थाखाय आङो समजाव ओंखारनो माने खाबु मोनासै माने आं समखौनो दिहुननो हाला माबा समाज फोसाबनाय समाजाव ओंखारनायावबो आङो जोबोद मोजां मोनो मानसिफोरजों मिलायनो समाज फोसाबनो मिटिं दावथिं जेरावखि जाया थांनो आं जोबोद मोजां मोनग्रा मानसि आरो आं बयखौबो खावलायोदि जों बर'आ खौसे जानानै बिदिनो खामानि मावनानै थालांबाय थाथों होननानै आरो आंबो मावलांनानै खौसे जानो लुगैयो खौसेयैनो मिलायनानै थाजानो लुगैयो जों बर'खौ जों बर'आ खौसेयैनो थाथों बिदिनो आंबो बिदिनो खौसेयैनो थानानै दिनै जेरावखि थाया मोजाङैनो मोजां जे खामानिखौ मावदों बेखौनो मोजाङैनो मोजां मावलांनो लुगैयो जाहाथे नोंसोरबो मोजाङैनो मोजां मावलाङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसोरखौबो खावलायनाय थायो आरो बेसेखिनि बुंनानैनो आं दिनै आंनि बे गोसो गोरबोनि बावनायखौ नोंसोरनो गथायनाय जाबाय आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै